ہلو گڈ مارننگ سر سر آپ لینڈ بروکر بول رہے ہیں سر مجھے زمین کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی چوںکہ مجھے زمین چاہیے تو آپ مجھے اصل میں زمین چاہیے ایک مال بنانا ہے مجھے تو اسی کے لیے مجھے تقریباً پانچ ہزار گز زمین چاہیے تو آپ کے پاس اتنی زمینیں ہیں مل جائیں گی پانچ ہزار گز اچھا سر تو سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی یہ زمینیں جو ہیں وہ الیگل ہیں یا لیگل ہیں اچھا کہیں ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ہم آپ سے یہ زمینیں لے لیتے ہیں اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی کیس ہو جائے کچھ مسئلہ ہو جائے ایسا تو نہیں ہے جی مجھے سارے کاغذات جو ہیں نا اس کے سارے کے سارے مکمل چاہیے ایسا نہ ہو کہ بعد میں گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے ہاتھ ان کی پکڑ آ جائے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیوںکہ پانچ ہزار گز زمین چاہیے ہمیں جی جی اچھا تو اچھا مطلب میں نے آپ کے پاس فون اس لیے کیا کیوںکہ میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ زمین پر کافی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں تو آپ کا ڈسکاؤنٹ کیا رہتا ہے جیسے کہ ایک ہزار گز پہ یا دو ہزار گز پہ یا کیا اچھا تو سر آپ کی جو زمین ہے جس مطلب جہاں پر ہم لیں گے وہاں پر مال بنایا جا سکتا ہے نہیں اچھا سر تو یہ زمین جو آپ کی کس علاقے میں پڑتی ہے آپ جیسے مطلب یہ ہمیں دیوبند میں چاہیے دیوبند کے اطراف میں مل جائے تو چل جائے گا ٹھیک ہے نا سر تو سر مجھے وہی جتنی بھی پانچ ہزار گز زمین مجھے چاہیے اور سارے کاغذات مجھے مکمل چاہیے کیوںکہ مجھے بعد میں جی جی سر تو ٹھیک ہے سر میں آپ سے کل ان شاء اللہ ملاقات کرتا ہوں پھر آپ مجھے زمین دکھا دیجیے گا اور ساری باتیں پھر آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں گے ٹھیک ہے سر تاکہ پھر آسانی سے ہم سارے کام کر سکیں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے سر مجھے مطلب یہی بات کرنی تھی اور ٹھیک ہے پھر ان شاء اللہ بات کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک